ہر ایک شخص کے کوئی نا کوئی استاد ضرور ہوتے ہیں جن کی صحبت میں رہ کر وہ اپنی بہت سی بری عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی پیر و مرشد ہوتا ہے جسے وہ اپنے پیر و مرشد تسلیم کر دیتے ہیں میرے بھی کافی ہیں جنہیں میں اپنا پیر و مرشد مانتی ہوں جنہیں جن کی صحبت میں میں نے اپنی بہت سی بری عادتوں سے نجات پایا ہے جیسے کہ آپ لے سکتے ہیں ذاکر ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے نائک جو ہیں وہ ایک بہت ہی عمدہ اسکالر ہیں وہ بہت ہی روحانی اساتذہ ہے اور مجھے ان کے بارے میں پتا چلا جب وہ سعودی آئے تھے اور تب میں سعودی میں تھی اور ان انھوں نے ایک ملاقات مطلب ارینج کروایا تھا اس میں میں نے ان کی باتیں سنی اور مجھے مجھے احساس ہوا کہ نہیں مجھے بھی ان کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے بہت صحیح باتیں بتائی تھی اور ان کے علاوہ بھی جیسے کہ ہیں ایک مفتی مینک جو وہ ساؤتھ افریقہ کے ہیں اور وہ بھی بہت صحیح باتیں کرتے ہیں مجھے بہت پسند ہیں اور ایک ہیں ہمارے طارق مسعود جو پاکستان کے ہیں وہ بھی بہت اچھے انسان ہیں ان کی صحبت میں رہ کر ان سب کی صحبت میں رہ کر میں نے اپنے بہت سی بری عادتوں سے نجات پایا ہے